एचडीएफसी बँकेन उलयता न्ही हांवें फोन केल्लो म्हजो पॅन कार्डाचे डिटेल्स घेवपाक हांंवें पॅन कार्ड अप्लाय केल्लें तें म्हजें आजून कांय जावूं ना तेजो म्हाका मातसो एक फोलो अप जाय आशिल्लो की खंय पावलां स्टेटस किद्याक तेका लागून म्हजे फुडले पेमेंट करपाचे ट्रान्जॅक्शन्स मीट जाव पावना म्हाका मातशें दुसऱ्यांक लोकांक पयशे धाडपा जाय तेका लागून म्हजो मातसो तो प्रोसेस मातसो बेगीन करात नाजाल्यार लोक म्हज्या गळ्यान धरतले सो तेका लागून म्हाका जाय नाल्यार म्हजे फुडले ट्रान्जॅक्शन फेल जाता हो अकावंट जायना जाल्यार आनी आतां तुमकां खबरत आसा पॅन कार्डाचे कितलो इम्पोर्टं टो सगळ्याक फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन करपाक सो तें करना जाल्यार म्हाकाय मातशे त्रास जाता सो मातशें बेगीन करपाक ट्राय करात आनी म्हाका सांगात केन्ना जाता केन्ना पर्यंत जातलें तें